हेलो हेलो हाँ जी मैम यह मोबाइल की बात हो रही है क्या हाँ मैम एक्चुअली क्या था मुझे एक फ़ोन लेना था वीवो ऐट ऐटटी प्रो तो क्या अभी अवेलेबल है क्या देखिए शॉप में ज़रा अच्छा नहीं मैम तो इसका मतलब क्या है प्राइस एक्स एटी प्रो है मैम जी क्या मैम उसका प्राइस हाँ अच्छा एट्टी थ्री थाउजेंड मैम तो कुछ कम अम अभी हो रहा कि नहीं डिस्काउंट में ऐसा कुछ

जी पैसठ हज़ार तक हाँ मैम यह है वह उस पर फ्लिपकार्ड पर तो पचपन छप्पन हज़ार का बता रहा

हाँ एक मिनट सर से पुछलो ज़रा क्या बोलते हैं जी जी और मैम साथ में इसमें मतलब क्या क्या आ रहा इसके साथ और अच्छा मैम मोबाइल कवर मिल रहा कि नहीं यहाँ पर अच्छा अच्छा अच्छा तो और मैम मैं यह पूछ रहा था जैसे कि वीवो एक्स ऐटटी प्रो के अलावा अभी कोई और नया फ़ोन आया है क्या अभी यह मालूम अच्छा सबसे लैटस्ट में अभी यही चल रहा है वीवो एक्स फिफ्टी प्रो ही अच्छा अच्छा तो और मैम यह जैसे सिम कौनसा जिओ का मिल रहा है क्या अच्छा उसमें क्या रिचार्ज मिल रहा कि नहीं एक महीने का ओके मैम ओके ओके थैंक्यू